इयां घूमने फिरने अ'ऊं बड़ी बारी जन्नी होन्नी आं भई इक बारी अ'ऊं घूमने फिरने गेदी हा अ'ऊं इक बारी गेई ही गोवा गेई ही बाह्र बाह्र देश नी गेई अ'ऊं कदें बी अमां मेरा सपना बड़ा अ'ऊं कुदै बाह्र देश जां आस्ट्रेलिया जां इ'यां मिगी मेरा मन करदा अ'ऊं आस्ट्रेलिया जां कुदै घूमने गी जां ते अ'ऊं घूमने जां जां उत्थें अ'ऊं रौह्ने जां कुतै मेरे मेरा मन करदा के अ'ऊं उत्थै पढ़ने गी जां ते उत्थां डिग्री लेइयै आवा कोई शैल जेही डिग्री लेई आवां जेह्दा इत्थे बड़ा अच्छा स्कोप होऐ फ्ही अ'ऊं इत्थै मतलब उसी अपनी कामजाब बनां उसी डिग्री गी ओह्दे उप्परा मी कोई नौकरियां थ्होई जान केह् पता होंदा पूरियां गै नी होन्दियां ते कदें कदें अ'ऊं सोचनी होन्नी के मै मेरी इक स्हेली रौंह्दी नुहाड़े कश जां आवा मी टैम गै नि होंदा मेरे घरै आह्ले मिगी भेजदे नी हैन इन्नी दूर ओह् मी आखदे इन्नी दूर नेईं जाना बड़ी दूर ऐ एह् ऐ कि हा अ'ऊं अपनी स्टेट दे बाह्र गेदी इक बारी स्टेट दे बाह्र अ'ऊं गेई ही उत्थें अ'ऊं गोवा गेई ही अपने मेरे कालेज आह्ले लेइयै गे हे मिगी गोवा ते उत्थै जाइयै असें मतलब शैल ही जगह अ'ऊं कालेज इक स्हेली बनी मेरी सारी स्हेली जिन्नियां बी ऐ हियां अस सारियां स्हेलियां गेइयां ही उत्थें ते अस छड़ा गोवा नि गे अस पैह्ले तां दिल्ली गे दिल्ली अस रेह् उत्थें बड़ा इक शैल जेह् होटल च रेह् हे फ्ही ओह्दे बाद उत्थां अस दिल्ली असें ट्रेन पकड़ी ही इक स्टेशन हा ओह्दा नांऽ हा निजामुद्दीन स्टेशन उप्परा असें इक ट्रेन पकड़ी ट्रेन पकड़ियै फ्ही अस गे उत्थें बड़ी कुदै गे हे अस केह् आखदे उसी उत्थां अस गे हे दिल्ली दा असें ट्रेन पकड़ी दो दिन अस ट्रेनै गै रेह् ट्रेन दा साढ़ा सफर रेहा ओह् बी बड़ा शैल हा जियां अस उत्थै कुदै ट्रेन आह्ले आंदे कोई कोई पानी बे देने गी औंदा हा दो दिन अमां सिर बड़ी पीड़ होई ही मेरी इ'यां शैल हा फ्ही ट्रेन दे उत्थां उतरियै फ्ही अस पुज्जी गे कुत्थै पुज्जे अस उत्थै जाइयै केरला सारे कशा पैह्ले गे अस केरला केरला जाइयै असें उत्थां लेइयै गे बैग होटल च लेइयै गे उत्थे इक होर जगह लेइयै गे उत्थे बड़े सारे इ'यां बूह्टे लग्गे दे हे इन्ने शैल इन्नी ठंड उत्थे बरखा पौवा दी ही इन्नी इन्ना शैल मौसम हा उत्थे दा ते छड़े उत्थे बूह्टे लग्गे दे हे ओह्दे जेह्दी पत्ती बनदी चाय दे बूहटे लग्गे दे हे इन्ने शैल सुंदर जगह फोटो खचाए असें इन्ने शैल शैल फोटो खचाए इन्ने शैल फोटो आए हे फ्ही उत्थां असें लेइयै गोवा गोवा गे अस गोवा जाइयै मै बड़ा कुछ दिक्खेआ अस बीच उप्पर गे उत्थे असें राइडां राइड लैतियां ते बड़ी सारी राइडयां लैतियां असें जियां असेंगी मतलब राइड असें लैती ही ओह् पानी उप्पर बोट चलाई बोट चलाने बाद पैरा ग्लाइडिंग पैरा स्काइपिंग बी किश होंदी ओह् कीती असें ओह् जेही ते ओह् बी बड़ा शैल रेहा असेंगी बड़ा मज़ा आया उत्थें गोवा फिरी फिरी मेरे कन्नै इक होर जेह्की मेरी स्हेलियां गेदियां हियां हा उनें अपने हत्थें उप्पर टैटू बनाए इन्ने सारे ते फ्ही मिगी दस्सन मेरा बी मन करै बनाने दा पर मेरे घरै आह्ले मिगी बड़ा डांटदे ओह् मिगी मना करदे टैटू टूटू नी बनाने होंदे ते इ'यां मिगी कोई मतलब गे असें फिरने गै हे फ्ही गोवा दे बाद असें बंबई लेइयै गे ताज होटल दिक्खेआ ओह् बी बड़ा शैल हा ते ओह् ताज होटल उप्पर असें मतलब असें अंदर उनें इन्ना जान नेईं दित्ता कि मतलब इ'यां साढ़े कपड़े बगैरा शैल निं होने असें आखेआ साड़ियां पाइयै आए दे होंदे हे फ्ही तुसें लेई जाना हा तुस साढ़ियां पाइयै नेईं आए तां तुसेंगी नेईं लेता अंदरै गी ते फ्ही अस उत्थै अंदर जान निं होएया साढ़े चा ते हून अ'ऊं सोचा दियां मिगी मेरे घरै आह्ले बाह्र भेजी ओड़न ते ओह् शैल ऐ अ'ऊं बाह्र देश जाना चाह्न्नी मेरा मन ऐ अ'ऊं आस्ट्रेलिया जां उत्थे मेरी इक न स्हेली रौंह्दी ते ओह् मै ओह् पेपर बी दित्ता हा जेह्ड़ा पेपर देइयै फ्ही अस बाह्र जाई सकने नी ओह् आह्ला पेपर दित्ता हा ते अवा ओह् पेपर देने दे बाद फ्ही मतलब मेरा पेपर पास होई गेआ ओह् मेरे शैल नंबर आए ओह्दे च कोई साड्डे सात साड्डे सत्त बैंड आए हे ते फ्ही अ'ऊं मै अपने घरै आह्ले सनाया नेईं हा कि मै फार्म भरे दा ते मै घरै आह्ले बाद च सनाया कि मै फार्म भरे दा मी बाह्र भेजी ओड़ो ते ओह् मन्नदे नेही मिगी भेजने गी ते ओह् मी भेजदे नी हैन ते मै कदें जाना चाह् ते मै आस्ट्रेलिया जाना चाह्नी अपनी स्हेली कश उत्थे रौह्गी नुहाड़े कश कन्नै नौकरी करा करगी नौकरी बगैरा किश करा करगी ते कन्नै मै पढ़ना उत्थां मेरा मन ऐ मै उत्थां कोई डिग्री करा शैल जेही इ'यां ते मै डिग्री कीती दी एम एच एम ए च मै डिग्री कीती दी अमां में इक कोई शैल जेही डिग्री उत्थां कोई मैनेजमेंट बगैरा एह् नेहा कोई कोर्स करना चाह्न्नी जाइयै मेरा बड़ा मन ऐ उत्थां जां में नेईं भेजदे मिगी मेरे घरा आह्ले ते दिक्खो कदें मिगी भेजदे न ते मै उत्थें ज़रूर जाना होर अ'ऊं कुतै गेदी नी हैन कोई एह् नेही शैल एह् जगह अवा इत्थें गै गेदी ते बस इ'यै ऐ कि इक जगह् गेई ही गोवा गै गेदी आं अ'ऊं कुदै दूर देश गेदी ज्यादा कुतै गेदी नि आं जाह्गी ते इ'यै अ'ऊं फारेन फ़ूरन गै जाना चाहन्नी आं